गाममे कोइ आदमी बिजनेस करैलए चाहै छै दिक्कत होइ छै पइसोके दिक्कत छै आओर जगहोके दिक्कत छै वएह तरहेँ जगह मिलतै तऽ ओतए लोक बिजनेस करतै पइसा भी अएतै पूँजी बनतै तब बिजनेस करतै हिआँ बिजनेसके दिक्कत छै नीक कोइ कपड़ाके दोकान खोलै ले चाहै छै कोइ किराना दोकान खोलै ले चाहै छै कोइ सबजी दोकान खोलै ले चाहै छै कि करै गरीब आदमीकेँ पइसा नहि छै पइसाके लिए लाचार छै अपन अपन बिजनेस खोजै छै अपन अपन जगह खोजै छै ओहि ढङ्गसे जगह मिलि जएतै तऽ बिजनेस करबै जगह नहि छै गाममे बढ़िआँ चलै नहि छै गाममे एहिसे आदमी दिक्कतमे रहै छै यऽ बिजनेस करतै तभिए ने चलतै बिजनेसके पइसा नहि छै बिजनेस करैके जगह नहि छै कोइ कपड़ेके दोकान खोलै ले चाहै छै जगह नहि छै पूँजी नहि छै कोइ किराने खोलै ले चाहै छै पइसे नहि छै जगह नहि छै कोइ सबजिए चाहै छै बढ़बै ले तऽ पूँजी नहि छै छोटा मोटा दुइ सेर चारि सेर लैके बेचै छै दिक्कत छै पइसाके बात छै इएह आओर दिक्कत छै पूँजी नहि छै ओहि गाममे जगह नहि छै एहि ढङ्गसे कि बिजनेस करतै तऽ चलतै सेहो नहि छै आओर पूँजिओ नहि छै पूँजी बढ़िआँ भए जएतै ने जगह बढ़िआँ भए जएतै बिजनेस करतिए लोक कपड़ेके या बढ़िआँ सबजीके दोकान या बढ़िआँ किरानाके दोकान करतिए ओतए जगह मिलि जएतै तब फेर पइसा हेबे करतै दिक्कत छै एखन सभकेँ पइसाके लोक चाहै छै करै ले लेकिन नहि छै जगह नहि छै पइसा एहिसे लोक बैठल रहै छै से कहै छै किछु ने किछु जल्दी से दिक्कत छै पइसोके आओर जगहोके कोइ चाहै छै किराना दोकान बढ़िआँ करितहुँ जगहपर भए जाए तऽ चलतै बढ़िआँसे कोइ चाहै छै कपड़ा दोकान भए जाए तऽ कपड़ाके दोकान जगहपर भए जाए ओहि जगहपर आइ भए जएतै तऽ बढ़िआँ चलतै आओर किछु पूँजी भी भए जाए छोट मोट पूँजीसे तऽ नहि होइ छै कपड़ा दोकान एहिसे मतलब लोक बैठारी छै काम नहि कै सकै छै आगू नहि भागि सकै छै ईसब दिक्कतदारी छै आदमीके पास बहुत दिक्कत छै असल गामके आदमी छै गाममे ओतना फैसिलिटी नहि छै इहाँ दिक्कत बहुत छै आओर जगह नहि छै नहि पइसा छै जगह भए जएतै ने पइसा भए जएतै तब बिजनेस करतै ने किछु ने किछु तऽ करबे करतै ने या कपड़े दोकान खोलि देतिए हम या किराने दोकान खोलि देतिए या मनिहारे खोलि देतिए या सबजिए दोकान खोलि दै तऽ नहि जगह छै नहि पइसा छै क्या करें

तऽ छोट पूँजीवला दुइ चारि हजारके खोलैवला जतना होइ छै ओतने ने करतै

यऽ कि भए जएतै जगह भए जएतै कोइ बिजनेस करतै एहिसब लैके बैठारी भए गेलै हँ गामघरमे इएहसब दिक्कत होइ छै आओर सब तऽ जे छै से ठिके छै कि करबै भए जएतै गामघरमे एहन बिजनेस होना चाही पइसाके लिए लचार छै पैरवीके लिए लचार छै बिजनेसके लिए लचार छै जगहके लिए लचार छै एहन जगह नहि भेटै एहन पइसा नहि तऽ जरूर बिजनेस कोनो ने कोनो करिके खएबे करतै कि कएल जाए बहुत दिक्कत होइ छै गामके आदमीके बहुत ढङ्गके दिक्कत होइ छै ई बात छै